ہاسپٹل میں آج کل بہت سی نئی تکنیکیں آئی ہیں جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے جیسے کہ ایم آر این اے تکنیک جس جو کورونا وائرس میں آئی تھی جس کو ٹیکہ بولتے ہیں انجیکشن ہوتا ہے یہ اور جیسے کہ نیورو ٹکنالوجی جو مستشک کو سمجھنے اور ان کی بیماری کو دیکھنے میں بہت کام آتی ہیں جو جن سے لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے اور ان کی بیماریوں کو سمجھنے میں اور ان کو جلدی ٹھیک کرنے میں اور جیسے اے آئی اور روبوٹک یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو بیماریوں کو جلدی پتا لگاتی ہیں اور ترنت ان کا علاج کرتی ہیں اور جیسے کہ ورچول ریالٹی ہاں یہ ابھاسی واستوکتا بولتے ہیں جن کو یہ منو وگیانک بیماریوں کے لیے بہت کام آتی ہیں اور جیسے کہ تھری ڈی پرنٹنگ یہ اوپریشن میں جو سرجریز ہوتی ہیں ان کو ان کو بہت آسان بناتی ہیں ان کو کرنے کے لیے اور جیسے کہ کرسپ جن کو جن ایڈیٹنگ تکنیک ہے اور یہ بھی ایک تکنیک ہے جو کہ بہت لوگ پیشنس کے کام آتی ہے اور یہ ساری تکنیکیں آج کل آج کل کے ہاسپٹل میں ہیں اور یہ لوگوں کو پیشنس کے لیے بہت اور ڈاکٹر کے لیے بہت آسان ہیں کرنے کے لیے کام